हाँ मेरी एक पसंदीदा हिंदी की जो कहावतें है या फिर मुहावरें हैं वो हैं जो हिंदी की एक एक कहावत है वो मेरी बहुत ही पसंदीदा कहानी है जो मुंशी प्रेमचंद है के द्वारा लिखी गई है उस के जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद हैं उन के द्वारा जो लिखी गई है यह मा माह की सर्द रात जो यह कहानी है बहुत ही दर्द भरी कहानी है इस में एक ग़रीब किसान है उसको बताया गया है कि वो कितनी सर्दी रा कितनी ठंडी रात में कितनी सर्दी में कितनी मेहनत कर के अनाज उगाता है जो गेहूं है उनका उत्पादन करता है और उस जो किसान रहता है उस में उसे किस के पास में अच्छे कपड़े भी नहीं रहते है पहनने के लिए ओड़ने के लिए कुछ भी नहीं होता है ओन्ली एक कंबल होता है बस तो इस लिए जो वो किसान है बहुत ही मेहनत करता है और जो है आलाव जगाता है जलाता है आग जला कर उसके सहारे से पूरी रात जो है वो अपने अनाज को उगाता है उन में पानी देता है इस प्रकार से वह बहुत ही मेहनत करता है फिर फिर इतनी मेहनत करने के बाद में वो अपने अनाज को जो है उगाता है और वो किसान बहुत ही ग़रीब किसान होता है इस इस ये इस से ही संबंधित वो कहावत है तो फिर वो इतनी मेहनत कर के अपने बैलों के लिए और अपने बच्चों के लिए खाने के लिए वह अनाज उगाता है और वह बैलो के लिए घास चारा उगाता है तो इस से तो इस में इस कठिनाई को बताया गया है कि जो एक किसान है कितनी मेहनत कर के कितनी बड़ी लगन के साथ में मेहनत के साथ में मज़दूरी कर के अपनी फिर जो है एक अनाज को उगाता है तो उसमें यही कहानी है मुंसही प्रेमचंद के द्वारा लिखित जो मुझे बहुत ही पसंद है